मां त कॾहिं ड्रॉइंग क्लास या वर्कशॉप में भाॻ न वरितो आहे लेकिनि मुंहिंजी धीअ ड्रॉइंग क्लास में वेंदी आहे त उहा अची मूंखे ॾाढो कुझु सेखारींदी आहे उहा ॿुधाईंदी आहे कि हुते टीचरा कीअं हर रंगनि जे बारे में असांखे सेखारींदियूं आहिनि पैंसिल कलर काथे यूस करिबा आहिनि क्रियॉन्स काथे यू यूस करिबा आहिनि ऐं हिन जा वॉटर कलर कीअं हुननि खे कीअं प्रयोग कयो वेबो आहे या इस्कैच पैन आहे कीअं यूस कई वेंदियूं आहिनि आउटलाइनिंग कीअं कई वेंदी आहे त मुंहिंजी धीअ अची जॾहिं इअं सभु सेखारींदी आहे और हुते उहा ॿुधाईंदी आहे कि हुते टीचरा कीअं हुननि खे हर चीजनि जी पेंटिंग ॾेखारींदियूं आहिनि और उन्हनि खे कीअं सेखारींदियूं आहिनि पैंसिल सां कीअं स्कैचिंग करिणी खपे या शेडिंग कीअं करिणी खपे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और मांजी धीअ मूंखे हिनजे बारे में ख़ूबु ज्ञान ॾींदी आहे आहे उहा नंढी ख़ूबु अञा लेकिनि जॾहिं उहा सेखारींदी आहे मूंखे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे